हेल' आं दहाय बाजै हटेल निफ्राय नार्जि अमा अर्डार खालामदोंमोन दा आंनि एडरेस खौ नोंथाङा लिरनानै लानो हागोन आंनि एडरेस आ सिआइटि गेस्ट हाउस आव जेडि रड जों नांजाबनाय क'क्राझारनिफ्राय आठ किल'मिटार जायो आरो आगसिथिं हाबनांगौ सिआइटि नि सिङाव